गामियारि सुबुंफोरा गामियाव थानाय समाव गोबां मोगा मोगि आइनारिफोरजों जेंना सोमजियो बेनो जाहैबाय लेखा रोङिनि थाखाय आरो एसेल' रोंनायनि थाखाय गोबां मोगा मोगि जेंना जेंसिफ्रा सोमजियो जेब्ला गोबां मानसिफ्रा बेबादि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जुजिनाङो समायसायाव गोग्लैयो बे समावहाय जोंनि गेजेराव आइनारिफोरखौ बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा बुजिया मानोना लेखा रोङिनि थाखाय बेनिखाइनो आइनखौ बुजिनो थाखाय जोंनो लेखा रोंगौ नांगौ आरो बिबादिनो गोरों मानसिखौ जोंनो नांथारगौ लेखा रोङाब्ला जोङो माब्लाबाबो आइनफोरखौ जोङो मिथिनो रोंनाय नङा बेनिखायनो आइनखौ मिथिनो थाखाय गामियाव गोरों मानसिफोरखौ नांगौ जेब्ला गोरों मानसिफोर गामिफ्राव थागोन अब्लासो आइनफोरखौबो बै रोङै मानसिफ्राबो मिथिनो हागोन बेनिखायनो जोंनो गोरों मानसिफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जोंनो गोनांथि दङ' जेब्ला गोरों मानसिफ्रा जोंनि गामियारिफ्राव थागोन सोलिगोन आब्लासो बिसोरबो रोङि मानसिफ्राबो बुजिगोन जेब्ला बिसोरनो फोरमायनानै होगोन रोङि मानसिफोरनो अब्लासो बै रोङि मानसिफ्राबो फोरमायना होब्लासो बुजिनो मोनगोन जेथुनाखि आइनारिनि मावफिनारिफोरखौ बिथांमोना बुजिगोन बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय समाव जोंनि ओनसोलफ्राव गामिफ्राव लेखा गोरों मानसिखौ नांथारगौ जेब्ला जोंनि लेखा गोरों मानसिखौ मोनगोन लेखा मानसि बेबादि गोरों मानसिफोरजों सोलों जानाय मानसिफ्रासो गामियारिनि आइनफोरखौ मिथिनो हायो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो आइननि गोरों मानसिफोरखौ जोंनि गामिफ्राव नांगौ आरो लोगोसे बिबादि गोरों मानसिफ्रा आइन गोरों मानसिफोर थाब्लासो रोङि मानसिफ्राबो बुजिनो हायो मानोना बिसोरनो फोरमायनानै होयोब्ला जोंनि गामियारिनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो सुबुंफ्राबो बुजिनो हायो आइनफ्रा मा जेंनाफोरा मा आरो माबोरैहाय फैयो बेखौ गोरों मानसिफ्रा फोरोंब्लासो जोंनि गेजेराव बुजिनाया सफैयो आरो थालायैनो बुजिनानै सुबुंफ्रा जिउ खांनो हायो